آداب میں قمر رضا شمالی مشرق دہلی کا رہنے والا ہوں گزشتہ دو روز قبل اپنے دولت خانہ میں سجاوٹی کام کے دوران دیوار میں ڈرلنگ کروا رہا تھا اور اسی دوران اتفاقاََ میری لینڈلائن کی اندرونی وائرنگ کو نقصان پہنچ گیا اب میری لینڈلائن بالکل بند ہے اور وائرنگ بھی متاثر ہو چکا ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم ایک تکنیکی ماہر جلد از جلد میرے پتے پر بھیج دیا جائے تاکہ وائرنگ کی مرمت کی جا سکے اور میری سروس دوبارہ بحال ہوں یہ کام فوری نوعیت کا ہے کیونکہ میں روز مرہ کے اہم رابطوں کے لیے لینڈلائن استعمال کرتا ہوں